हाँ जी मैम हाँ बोलो हाँ हाँ कहाँ जाना है ग्वालियर जैसे ही अपने ग्वालियर में तो जैसे ग्वालियर क़िला है जय विलास पैलेस है फूल बाग़ है और अपना सूर्य मंदिर है आप कहाँ जाना चाह रही हो सब से अच्छा घूमने के लिए तो अपना क़िला ही है

इस्टेसन से वही पड़ेगा आपको पाँच किलो के समथिंग

आपका इन सब में घूमने का क़िले का हम अकेले लेते डेढ़ सौ रुपये जैसे आप क़िले के बाद आप जय विलास जाओगी वहाँ से सूर्य मंदिर आओगे तो आपका जय विलास का सौ रुपये लेते हैं ढाई सौ और सूर्य मंदिर के कितने डेढ़ सौ रुपये तो ढाई सौ तो चार सौ रुपये हो जाएंगे आपके तीनो जगह के टिकेट आपका जय विलास का अलग लगेगा और क़िले का अलग लगेगा लेकिन सूर्य मंदिर में टिकट नहीं लगता है हाँ क़िले हाँ अपना क़िला है सुबह नौ बजे से पाँच बजे तक खुलता है ओ अपना सूर्य मंदिर भी छः बजे तक दिन उन्ने से पहले खुलता है दिन अस्त होने के बाद सूर्या के बाद बंद होगा हाँ सर वो तो घूमने की अपने ऊपर है कितने टाइम समय तक अपन घूम सकते हैं जल्दी से जल्दी में चलाओगे तो जल्दी नहीं क़िले तक तो अपना वो अपना वो तो जा सकता है ना क़िले तक नहीं नहीं नहीं हाँ तो वो तो आपको ही देना पड़ेगा जय विलास पैलेस का अपना सौ रुपये है

नहीं नहीं नहीं नहीं वहाँ पर टिकट भी लगता है सौ रुपये लगते हैं जैसे अपनी आप ने भारत की रहती है ना उनका सौ रुपये जैसे आउट ऑफ कंट्री वाले आते हैं उनका पाँच सौ रुपये टिकट है हाँ हाँ ठीक है ठीक है तो मैं आ जाऊँ तो हाँ तो आप कॉल लगा देना आप कॉल कर देना मुझे आप कॉल कर लेना मैं जभी आपको लेने आ जाऊँगा तो आप मुझे साढ़े नौ बजे या दस दस बजे के टाइम पर कॉल कल लेना

हाँ हाँ